इसकुलमे ख़ास कए कऽ विषय तऽ सभ ठीक होइ छै लेकिन हमरा विषयोमे हिंदी बहुत नीक लागे एहि दुआरे लेल जे हिंदी राष्ट्रीय भाषा छी आओर ई ओ भाषा छी जे हिंदुस्तानके उनतीसो राष्ट्रमे ई भाषाके किछु ने किछु सभके पास नॉलेज छै जाहि लेल जे हम कतौ अगर जाइ छी ख़ास कए कऽ हिंदुस्तानके उनतीसो राज्यमे तऽ मैथ हिंदी बुझल जाइ छै हिंदी समझल जाइ छै आओर हमरासभके कोनो भी प्रकारके कठिनाई नहि होइ छै तैं दुआरे हिंदी हमर राष्ट्र भाषा छी ओहि लेल आओर हिंदी हमसभ हमरासभ लोकके बहुत ही नीक लागै अछि ई हिंदी ओ एहन छै जे ख़ास